ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون بول رہے ہیں بھائی آپ ہاں جی میں اچھا اچھا جی عبدالواحد بھائی میں بھی خیریت سے ہوں آپ کیسے ہیں جی آپ بتائیں جی جی ہاں میں پورنیہ کی لائیبریری سے ہی بات کر رہا ہوں آپ نے صحیح جگہ فون لگایا ہے بتائیے آپ کو میرے لائیبریری سے کیا کام ہے او اچھا آپ کو بک مطلب بکس کا پروبلم ہو رہا ہے آپ لینا چاہتے ہیں یہاں سے ہمارے لائیبریری سے جی آپ کون سے بک لینا چاہ رہے ہیں سر اچھا اچھا اچھا اوکسفورڈ کرنٹ جو انگلش کا جونیئر بکس ہیں تو وہ لینا چاہتے ہیں جی ہاں ہاں ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے آپ اگر آج چاہتے ہیں تو ایشوز کرا کے لے سکتے ہیں جی ہمارے لائیبریری تو مطلب ٹوئنٹی فور آور کھلے ہوئے رہتے ہیں آپ جب آپ کو ٹائم مل جائے آکے ہمارے لائیبریری سے سنمپرک کر سکتے ہیں ہم یہاں آپ کو مل جائیں گے جی ہمارے لائیبریری میں آپ کو بہت طرح کی فیسلیٹیز مل جائیں گے جیسے کہ یہاں پر ہے آپ کو مطلب کمپیوٹر ایکسس مل جائے گا پڑھنے کے لیے تو وہ ساری فیسیلیٹی آپ کو مل جائیں گی اور ہماری لائیبریری کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو بکس ایشوز کراتے ہیں وہ پندرہ دن تک آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو دوبارہ بھی ایشوز کرا سکتے ہیں اگر نہیں کراتے ہیں تو آپ کو مطلب اس کا ایڈیشنل چارجز مطلب دینا پڑتا ہے اور ہماری لائیبریری کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ مطلب پارکننگ کے لیے کی سوویدھا ہے آپ مطلب بائک یا سائیکل سے آتے ہیں تو لگا کر رکھ سکتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ کئی طرح کے نیوز کیٹلاگز آتے ہیں آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں میگزینس آتے ہیں جو مطلب ڈیلی لائف میں آتے ہیں ہندوستان دینک جاگرن بھاسکر وغیرہ یہ سارے آپ کو نیوز پیپر آپ کو یہاں پر مل جائیں گے پڑھنے کے لیے جی بولیے اور کا کسی طرح کا مطلب سوویدھا چاہیے سر ہاں سر آپ کا مطلب ہو جاتا ہے اور مطلب جتنے آؤرس کے لیے لینا چاہتے ہیں تھری آؤرس فور آؤرس فائیو آؤرس اسی حساب سے مطلب ایڈمیشن ہوتا ہے اگر آپ ٹوئنٹی فور آورس چاہتے ہیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں جی سر آپ کو جب بھی کبھی اگر ٹائم ملے تو ہمارے مطلب لائیبریری سے آکے سنمپرک کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کو ٹائم ملے تو ضرور آ کے سنمپرک کیجیے گا ٹھیک ہے اسلام علیکم